ऐसे तो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार होते हैं जो केवल मध्य प्रदेश में ही देखे जा सकते हैं जो कि भाग लेने लायक भी होते हैं सबसे पहले बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो मध्य प्रदेश में उज्जैन उज्जैन सबसे ज़्यादा फेमस है प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए क्योंकि उज़्जैन में बाबा महाकाल स्थापित है बाबा महाकाल वहाँ कि संस्कृति को अपने आप में पूरा समाए हुए है वहाँ की भस्म आरती हो गई इतना अद्भुत है वहाँ का नज़ारा सब कुछ कि आप वहाँ पे जाओगे वहाँ की सांसकृतिक कार्यक्रम आप देखोगे तो आप खुद उसमें समा जाओगे कि ये होता है सांस्कृतिक और त्योहार की बात करें तो त्योहार भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि अखिल भारतीय संस्कृति खज़ुराहो फेस्टिवल खज़ुराहो के लिए अपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे मध्य प्रदेश में एक जैन मंदिर है मुक्तागिरी में तो वहाँ पे पूरे जैन समुदाय के दिख जाते हैं पूरे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं यहाँ तक की यहाँ पे खज़ुराहो की भी बहुत सारी मूर्तियाँ खज़ुराहो की भी बहुत सारे आपको दर्शनीय स्थल मिल जाएँगे देखने के लिए और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फेस्टिवल त्योहार होते हैं जो कि देखने लायक है सुनने लायक है आप उसमें भाग ले सकते हो उसमें आप कर सकते हो जैसे कि आदिवासी दिवस जब मनाते हैं तो सभी आदिवासी लोग उस दिन उस दिन को इतना अच्छे से मनाते हैं इतना सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन वो लोग अपनी मुख्य वेशभूषा को धारण करते उनका लोक गीत उनका लोक नृत्य करते हैं यहाँ तक कि इतनी अच्छी चीज़ें बना बनाकर खाते तो काफ़ी चीज़ें मध्य प्रदेश में अच्छी है